हाँ अच्छा हाँ क्या मेरी बात सपना संगीता में जो टी वी शोरूम है उसपे हो आप हाँ मुझे जी मुझे टी वी एस आई पी ओ के बारे में जानकारी लेनी थी ये गाड़ी मैंने देखा काफ़ी लोग खरीद रहे हैं और इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है ये अच्छी गाड़ी है एवरेज भी अच्छा देती है और मेरे बजट में बैठ पाएगी तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं मुझे इसकी क्या कीमत है और ये ऑन रोड कितने की पड़ रही है कैसा क्या सीन है इसका और एवरेज कितने का देती है कितने का इंजन है इसका ये सब चीज़ों की जानकारी आप मुझे दे दें ताकि मैं अपना विचार बना पाऊँ इसपे

देखिए पूरा कैश देना तो मुश्किल होगा मेरे लिए तो मैं कुछ डाउन पेमेंट करके बाकी ई एम आई कराने की कोशिश करूँगा

मैं ये मज़दूरी करता हूँ मंथली कुछ फिक्स नहीं है सर इसमें डेली वेजेस सैलरी रहती जैसे आज गया हूँ मज़दूरी करने तो पाँच सौ दिहाड़ी मिल गई और हो सकता है किसी दिन हज़ार भी मिल जाती दिहाड़ी किसी दिन सौ दो सौ ही होती है हाँ ये क्या कहते वॉशिंग मशीन खरीदनी थी मुझे तो मैंने लोन लिया था हाँ हाँ बिल्कुल टाइम पे भरता हूँ सारी किस्ते मैं

अरे नहीं भरता हूँ जी और जी और मैं ये कह रहा था कि गाड़ी में क्या कलर ओलर कौन कौन से कलर हैं इस गाड़ी के

कौन कौन से अच्छा तो क्या इनके रेट चारों कलर के एक ही जैसे हैं कि हर कलर का अलग अलग रेट है

हाँ तो मैं पूछ रहा था सर क्या मैं विज़िट करने आ सकता हूँ क्या एजेंसी पे ताकि मैं गाड़ी देख पाऊँ समझ पाऊँ और फिर अपन बात भी कर लेंगे वैसे

तो चलिए सर मैं आगामी सोमवार को आता हूँ आपके पास और बात करते हैं फिर ठीक ठीक है सर ठीक है धन्यवाद